हँ हेलो हँ घूमै लए ओ बढ़ियें बात

अपने पास है अहाँ ऐबे घूम घूमे ले कहाँ छियै अपने बेगुयेसरायमे तऽ नओलखा आर एते ई छै अथि नहि देखलिये

खेती पथारी एने अयभो तऽ एकदम मस्त मस्त देखेबौ तोरा हँ हूँ एकदम बढिऑं तऽ आबो ने कभी इधरो घूमि लिए गाँवो आर देख लेबो

गाँवोमे आबिके देख लेबो कि केना देख लेबो सब चीज फसल उसल अभी तऽ मकइके सीजन हइ गहूँमके देख लेबो मसीने कटै छै की हँ आ एने तऽ अयभो ने जब हँ एने हमरा गौआँ

तब ठीके छो आबो अभी कहाँमे छहो बेगुयेसरायमे छऽ आबो ने इधरे घूमल घूमल देखाए देबऽ

अभी तऽ चैलि रहलै हन खेती पथारी सीजन तऽ जानिते छो कि देबौन फिर लेबो आ नहि तऽ आयले छै वाटर आर पार्क छीगे सब घूराय देबो अपने बेगूसरायमे दू दू गो वाटर पार्क छै माया

एक से एक चीज छै आब इधर देखै छो कते अच्छा फसल भेलै

हूँ बहुत बढिऑं भेलै आबो आइ आँ अभी गहूँमके सीजने आब पकलै अब कटनी चालू होइ छै जनबे करै छौ गाँवपर गाँवमे अभी कटनी शुरु होले तऽ हमे तो लागल छियै हमे आबो ईधर घूमेबऽ एक से एक जगह

अयभो तब ने तो अकेले ठीके छऽ तब आयने सुनलियौ आर की ओने आर नहि गेलहो काली मन्दिर लग छीके एते तऽ अथि जगह छै

नहि गेलो आबऽ तब अच्छा सऽ घूराय दिअ की तब ठीक छऽ अयह तब ठीक